ग्रामीण क्षेत्रमे शासनके सरकारी मतलब की बहुत सारा खामी सब हय बहुत कमी हय जैसे कि पर्यावरण संरक्षण अय सबमे भी बहुत कमी हय ई पेड़ पौधा मतलब रोडके कातमे साइडमे नहि लगायल जाइ छै आओर जैसे अपराध हय अपराधमे बहुत सारा मतलब कि घटना सब होइत रहै छै जोकि पुलिस ओइपर एक्शन नहि लै छै आओर कोइ कोइ मतलब कि बहुत दुर्घटना उर्घटना होइत रहै छै सड़क नहि बनैके कारण आओर राजनीतिमे राजनीतिमे बहुत खराब चलै छै जैसे कि दो पक्षमे अपना बातचीत कयलक उसके बाद ओकरा बाद अपराध एहन सामाजिक असमानताके बारेमे भी असमानताके बारे मे भी बहुत सारा बात मतलब चलैत रहै छै स्वास्थमे हय कि नहि अच्छासँ मतलब कि ने स्वास्थ सेवा अच्छा हय ने अहाँ अस्पताल सब ने मतलब मरीजके ले जाइके लेल मतलब इमर्जेन्सी गाड़ी ई सब रहै छै तऽ ई सब ओकर खामी सब अय खराब लोक खराब लोकमे जैसे कि अलग अलग प्रकारके जे छै लोक सब रहै छै जे मतलब सब अलग अलग प्रकार रहै छै अपराध करैवला रहलक पुलिसवला के आओर अऽ जे तू ई सब काममे सरकारी काममे ने बहुत सारा कमी सब भी हय रोड अच्छा नहि रहलक रोड अच्छा नहि रहलक रोड उबड़ खाबड़ रहलक तऽ ओइपर सरकारके ध्यान नहि गेलक नहि ध्यान देबैके कारण मतलब एक्सीडेन्ट हो गेलक तऽ ई सब बहुत सारा कमी अयमे चलैत रहै छै ग्रामीण सरकारी योजना सबमे अशान्तिके योजना सब भी बहुत सारा कमी सब अइसे ही चलते रहै छै बस